जय झूलेलाल ॿुधायो हा हा हा आहिनि न जीअं करे हरे रामा हरे कृष्णा इस्कान टेम्पल आहे हुनखां पोइ सिध्दि विनायक मंदरु आहे महालक्ष्मी मंदरु आहे त तव्हां किथे किथे हलण था चाहियो हा हा चारि मंदर आराम सां घुमी सघंदव थोरो वधीक टाइम लगन्दो पंज कलाक परे परे हा परे परे आहिनि मां तव्हांखा ॿ हज़ार रुपिया वठंदमि हा ॾिसो ॾाढा परे परे मंदर आहिनि त हिन करे हलो तव्हां जे करे मां सौ रुपियो घटि कयां थो उणिवीह सौ वठंदोमांव हुनखां घटि न न न मन ॾाढा परे परे मंदर आहिनि ओतिरो ओतिरो पैट्रोल बि त लॻंदो न वञण जे लाइ हा हा बीहंदासीं न जिते चवन्दव हुते वठी हलंदासीं

न न तव्हां चिंता न कयो काई बि जिते खपेव जे वॾी होटल में खपेव त वॾी होटल में वठी हलंदोमांव थोरो बराबरि खाधो खायुव त हुते वठी हलंदोमांव असांजा हा असांजे मुंबई में वड़ा पाव ॾाढो फेमस अथव हुते जाम कुझु मिलन्दो अथव हुते मां तव्हां खे वठी हलन्दोमांव तव्हां उहो ॾिसिजो पोइ तव्हां खाइजो न न शुद्ध शाकाहारी अथव हा हा मां तव्हां खे हुते ई वठी हलंदव हा हा इडली सांभर जिते हुते इडली सांभर बि हून्दो आहे उहो बि तव्हांखे खाराईंदव हा हा न न उणिवीह सौ वठंदोमांव तव्हां ॾिसो कॾहिं कहिड़े ॾींहंं ते हलिणो अथव हो ॿुधायो त मां तव्हां खे ॿुधायांव थो भई मां अच अचांव थो पियो वठणु

हा हा इहो ई अथव नंबर हलिणो हुजे त फ़ोन करे मैसेज करे छॾो सुभाणे हलिणो आहे

हा हा ॿुधाइजो भेण हा हा हा तव्हां अचो असां तव्हां खे घुमायूं था हा हा जय झूले